अ सोमखोर बर'ना आं मोनसे सुंद' सल' लिरदोंमोन बे सुंद' सल' आं मुकेस दैमारि आं बे सुंद' सल'खौ माने इसे फोसाबनो थाखाय नोंथांखौ इसे लोगो हमगोन होनना सानदोंमोन आङो नोंथाङा इसे फोसाबना होनो हागोन नामा माने सुंद' सल' इसे लिरनायफोरा इसे माने ट्रेजेदिबो दङ एसे क्रिटिकेलाव लिरदोंमोन आङो माने नों इसे नायना होनांगौ औ बिजाब दिहुननो नागिरदोंमोन आं माने दा बेयावहाय हा गांसे गांसेयानो लिरदों माने बेयावहाय सल'नि सायाव बहुद माने खायसे खायसे माबाफोरखौ फोसाबनो गोनां जागोन आरो माने हमनानै ला सोमखोर मिथिंगानि सायाव बा आरो ट्रेजेदिनि खोथाफोरखौ एसे सोनानै माने बेवहाय सोनांगौमोन सल'आ मोनसेयानो लिरनाया अ सल'मा आरोना बेयाव इसे खायसे खायसे माबाफोरखौ सोनो गोनांथि दङमोन माने नोंथाङा हागोनदा बहाबा थांगोन नामा नंगौ माब्ला बेनिफ्राय साननैनि उनाव न' आं नै साननैसोआवनो मोनोब्ला मोजां जाथारगोमोन मानो होनब्ला आं थाबनो दिहुननो नागिरदोंमोन बर'आनो बर' लेंगुवेजआव एसे गेजेर गेजेर माने इंग्राजि सोगोन इंग्राजिबो सोनांगौ बायदि मोनदों आरो माने आरो हिन्दि टपिकफोरखौबो होगोन होनना सानदों कभारखौ होयोब्ला एसे माबानि होगोन आरो ओइ माने एसे ट्रेजेदि दुखुनिबो दङ नालाय काभारनि माबाफोरखौ इसे माबानांगौ वाट्सेपआव माबाना हरसिगोन उनाव लासैनो जायो ओं जायो जायो बिदि जागोन औ दे जागोन दे औ औ नंगौ औ औ नंगौ होनबा लाखिनोसै होनबा न' दे औ दे